देखिए सङ्गीतमे या कहिए गायनमे श्वास नियन्त्रणके बहुत ही बड़ा भूमिका रहै छै अहम भूमिका रहै छै आओर एकरा सुधारै जाहि खातिर बहुत अइसन काज छै जेकि करल जाइ छै सबसे पहिले तऽ एगो सङ्गीतकार अपना सुरके लयमे करै खातिर रिआज करै छै हारमोनिअमपर ओ रोज सा रे गा मा पा धा नी सा रोज हारमोनिअमपर रिआज करतै आओर ई रिआज जे छै ने सालोभरि एक सङ्गीतकारके एक गायकके सबदिन रिआज करै पड़ै छै बुझलिए कि ने ई चऽ अभ्यास बहुत ही जरूरी छै एकरासे साँस नियन्त्रण होइ छै तऽ होबे करै छै दोसरका बात कि एगो गायकके सुर जे छै ने ओ सुर बहुत सुरीला हो जाइ छै एकदम मधुर आवाज निकलै छै जब गायक रिआज करै छै तब ई रिआज रोज करैके चाही रोज कमसे कम एक घण्टा तऽ जरूर हारमोनिअमपर या जकरा जेना छै कि बिना हारमोनिअमोपर लोक ओम के जाप करिके सुरके नियन्त्रणमे करैके चाही या साँस नियन्त्रणमे करैके चाही कि जइसे ओऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽम इस तरहसे ओकरा करैके चाही बुझलिए इस तरहसे कएलाके बाद एगो गायकके मतलब ई एकदम जरूरी से जरूरी छै कि ओकरा करैएके चाही नियन्त्रणके श्वास नियन्त्रण करै खातिर आओर ई जे छै ने बहुत सहायत सहायता करै छै जब ओ कोनो गीत गाबै छै या कहीँ किछु बढ़िआँसे प्रोग्राम दै छै ओकरामे बोलैमे भी जब हम बोलि रहलिए बोलैके लेलमे भी ओकरा ई चीज बहुत मदद करै छै कि एना अँ बोलैके चाही सुरमे बोलैके चाही तऽ या साँस नियन्त्रण करै खातिर ईसब चीज बहुत जरूरी छै कि एक गायकके रिआज करैके चाही तभी जाके पहिले तऽ सा रे गा मा पा धा नी सा के रिआज करतै फेर ओ कोनो गीतके रिआज करतै तऽ सङ्गी हारमोनिअमपर सुर लगेतै आओर सुर लगेलाक बाद ओ बहुत ही अच्छा तरीकासे गीत गा सकै छै जब हम डेली जतेक रिआज देखिऔ रिआजके कोइ समय सीमा निर्धारित नहि छै कि आठे मिनट दसे मिनट एक घण्टा दुइ घण्टा जतना जादा हम रिआज करबै ओतना जादा बढ़िआँ हमर सुर होतै या हमरे नहि मतलब कोनो गायक जे गायक जतेक बढ़िआँसे रिआज करतै ओ गायक ओतेक बढ़िआँ ओकर सुर होतै ओतेक बढ़िआँ लय हेतै ओतेक बढ़िआँ ओकर लहजा होतै बोलैके अँ गाबैके तऽ ईसब बहुत ही जरूरी छै श्वासके नियन्त्रण भी बहुत जरूरी छै जखने ओ साँसके नियन्त्रण लेतै रिआज करतै तऽ ओ साँस नियन्त्रण अएबे करतै आओर साँ साँस नियन्त्रणमे अएतै तब ओ एक बढ़िआँ गायक बनि बनै छै आओर एक बढ़िआँ गायक बनै खातिर इएह मेन इएह सबचीजके जरूरी पड़ै छै किएक से कि जब तक हम रिआज नहि करबै तब तक या कोइ भी रिआज नहि करतै तब तक ओ बढ़िआँ गायक नहि बनि सकै छै ओकर सुर भी खराब रहतै ओ नियन्त्रण नहि कै पएतै साँसपर तऽ फेर ओ दिक्कत छै एहि खातिर ओ श्वासके नियन्त्रण आओर अँ कि कहै छै ओकरा अँ रिआज करैके चाही एक गायकके